हैलो हा जय झूलेलाल जी तव्हां केरु था ॻाल्हायो अच्छा जी मैम ॿुधायो अच्छा मैम मुंहिंजो मतिलबु न अच्छा मैम मुंहिंजो ना हिक हुओ आहे मतिलबु हुओ मुंहिंजे हाणे घर में शादी आहे त ॾह पंद्रहं ॾींअहं त मां न अची सघंदमि कॉलेज मूंखे माफ़ी ॾिजो हिन बारे में हा मैडम मां पद्रहंनि ॾीहंनि खां पोइ ई ॾेई सघंदव कीअं बि

अच्छा हिकु ॾींहं जी पंज रूपिया आहे हा ठीकु आहे न मैडम मां ॾेई रखंदमि और मैडम ॿुधो ना जीअं मूंखे न अॻिते न पोइ न ई सरकारी नौकिरी जी पढ़ाई करणी आहे त हुन लाइ बि मूंखे बुकूं बई खपनि त मूंखे कॉलेज लाइब्रेरी में मिली वेंदियूं अच्छा अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा हा मैडम मुंहिंजो अच्छा हा हा न न मुंहिंजो मेन त फोकस एसएससी जो ई आहे ऐं हुन जी पढ़ाई मतिलबु मुंहिंजो इयो आहे की हाली मां हीअ कोचिंग एफॉड नथी करे सघां त मां सोचियमि की भाई की प कॉलेज जी लाइब्रेरी मां ई वेई क पढ़ी वठां तॾहिं मां तव्हांखे ॿुधायोमाव हा हा मूंखे सॼी खपनि न हा जीअं हाणे मुंहिंजो मां बीबीए थी कयां तव्हांजे कॉलेज मां त हुनजी मूंखे बुक खपंदी अची वई थी वई मैथ थी वई अकाउंटिंग थी वई फाइनैंशियल ई अकाउंटिंग थी वई कम्यूनिकेशन जी थी वई इअ सभु जी मूंखे तुर बि नॉलेज कोन्हे त मूंखे बुक खपंदी हुई हुन जूं एमएस वड में हा मां सिखी त आहे हिकु जॻह तां अच्छा ॿुधाइजो न मैडम मूंखे एक्सेल शीट बि ठाइण ईंंदी अथव की जेकी मतिलबु हुनमें ॿुड़ी थींदा आहिनि हुहे सभु मूंखे ईंदा आहिनि एमएस वड हलायण अची वेंदो अथव तव्हांखे कोई बि मतिलबु हीअं हुजे त मूंखे ॿुधाइजो अच्छा हा और हा मैडम हा और मां न अच्छा हा घणे रूपे थींदो आहे पर पन्नो अच्छा ना मैडम इहो आहे की मां

अ मुंहिंजो इहो आहे की ना मां मुंहिंजो घरु अहिड़ी जॻह ते आहे मतिलबु जो हिते दुकानवारा अन आसानी सां न मिलंदा आहिनि त हुहेई मूंखे दिक़त थींदी थीअ फ़ोटो कॉपी कराइण में त तव्हां भलो सुठो जो ॿुधाइ रखो मूंखे हा हा हा हा अच्छा हा हा जी जी मैडम हा तव्हांखे बाक़ी उहो थिओ बुकनि जो त मां तव्हांखे पंद्रहनि ॾींहं ॾींहंनि खां पोइ ॾेई थी वञाव जेको बि पैसा थिएव तव्हां लिखी रखिजो अच्छा अच्छा अच्छा हा हा ठीकु आहे न मैडम मां अची थी वञा मां कोशिशि कयां थी मां पूरी अॼु न त कल्ह ताणी अची थी वञाव ठीकु आहे और तव्हां उहो बुकनि जो ध्यानु ॾिजो मुंहिंजी बुकूं घुराइ रखिजो ठीकु आहे हा हा ठीकु आहे जय झूलेलाल